दिक्खो जी जनाब में तुसें अपने बारे च सनान्ना कि टैल्ल मी अबाऊट युअर सैल्फ में अपने बारे च तुसें सनाऽ ता मेरा नांऽ मा'राज बिक्की कुमार ऐ ते में जम्मू ऐंड कश्मीर यूनियन टैरेट्री डिस्टिक उधमपुर दा रौह्ने आह्ला आं ते में मा'राज में अपने बारे च सनांऽ तुसें ई तां में अपने बारे च एह् सनान्ना चांह्न्ना तुसें ई कि

अच्छा बंदा आं मतलब ना कुसै दी बराई करनी ते ना कुसै दी बुराई सुननी सिद्धी जेही गल्ल ऐ अपने कम्मै कन्नै मतलब रक्खो ते अज्ज दे टैम बिच में इ'यां तुसें ई इक गप्प सनान लगां आं कि मा'राज में तुसें ई गप्प सनान लगां आं कि जेह्ड़ा मेरा बचपन च इक शौक हा कि में जरो बैल्ट फोरस जाइन करना चांह्दा हा ते ओह् मेरे मकद्दर ने मेरा साथ नेईं दित्ता ते इ'यां ठोक्करां खा करदे दर बदर ठोक्करां खा करदे साढ़ी गौरमैंट ऐ जेह्की इत्थै दी तां बड़ी इ'यां केह् सनांऽ तुसें ई बड़ी गै बुरी एह् गौरमैंट ऐ कोई बी किश बी होंदा तां स्कैम गै स्कैम होंदे में अपने बारे च एह् गल्ल दस्सना चाह्न्ना कि में तुसें ई नांऽ ते अपना सनाई गै छुड़ेआ कि मेरा नांऽ बिक्की कुमार ऐ ते में डिस्टिक उधमपुर दा रौह्ने आह्ला आं ते में हून मा'राज इक मेरी इस बेल्लै उमर होआ दी मा'राज ठत्ती साल ते इस बेल्लै में मा'राज खेती बाड़ी करना में द'ऊं दांद रक्खे दे न इक ट्रैक्टर बी रक्खा दा ते जेह्की मेरी जमीन ऐ जित्थै में ट्रैक्टर नेईं चलाई सकना उत्थै में दांदें ई लेई सकनां ते अपने खेती बाड़ी करना टमाटर शमाटर लांदा लह्सन थोम लांदा सब्जी सुब्जी लांदा ते बड़े मजै कन्नै अपने कम्म शम्म करदा ते अपने खंदा पींदा नंद लैंदा ते जंदा सेई मेरे जागत बी हैन ओह् महां अजें निक्के निक्के न निक्के निक्के जागत न अजें अजें ओह् कम्म शम्म निं करी सकदे न अजें ओह् निक्के निक्के न ते

असें में गड्डी बी चलान्ना गड्डी बी चलान्ना अबो इ'यां में इ'यां जैदातर दिक्खे दा गड्डियै च मिगी कोई बारा शारा निं लग्गेआ में सोच्चेआ खेती बाड़ी कीती दी गै खरी ऐ अपने छे म्हीने दा पंजाहें सट्ठें ज्हारें दा थोम कड्ढी ओड़ना ते छें म्हीने बाद पंजाह् सट्ठें ज्हारें दे टमाटर शमाटर बाकी होर अगर सब्जी सुब्जी लाई री कड्ढी ओड़ी साल्लै दा बड़ा लक्ख खंड रपेआ अपने बनी जंदा इक आम बंदा ऐ इक गरीब बंदा आम बंदा अगर खेती बाड़ी करने आह्ला बंदा अगर साल्लै दा लक्ख डेढ लक्ख कड्ढी ओड़े तां नुहाड़े आस्तै बड़ा होंदा इन्ने जैदा पैसें दी मिगी जरुरत गै निं ते ते में तुसें ई सनान्ना ते बाकी गल्ल बात इ'यां ऐ ते बाकी होर में अपने बारे च केह् सनांऽ तुसें ई कि मेरी जिंदगी जेह्की ऐ तां किस स्हाबै दी जिंदगी ऐ बाकी में इ'यां थोह्ड़ी अपनी लाईफ इ'यां बर्बाद करी ओड़ी कुड़ियें दे चक्करें च इ'यां स्हेई सनांऽ तुसें ई हून अगर अ'ऊं कुडियें दे चक्करें च नेईं पौंदा तां अज्जै ई में कुतै कुतै पुज्जा दा होना हा ते हून चलो इ'यां टैम पास यरो भगोआन सिद्धी नजर देई गेआ तां कुतै अग्गें लाईफ बनी बी सकदी बनी तां बनी ते नेईं बनी तां इत्थै गै रेही गे